जाम धंधा आहिनि जेका अलॻि अलॻि किस्मनि जा इस्तिहार कंदा आहिनि पंहिंजो धंधो वधाइण लाइ मां मुंहिंजो जेको कॉफ़ीअ जो धंधो आहे मां हुन में हिकु अहिड़ी तकनीक लॻाई जंहिं सां मुंहिंजो विक विकाणी वधी वेई असां चारि पंज ॼणा छा कंदासीं न मार्केट में भीड़ वारी जॻह ते वेंदासीं असां पाण में मुंहिंजे हिन प्रेम कॉफ़ी हाउस लाइ जाम ॻाल्हाईंदासीं कि हेॾे हलो हेॾे सुठो आहे भली कस्टमर घटि ईंदा पर जेका भीड़ में असांजी ॿुधंदा ॻाल्हियूं पोइ धीरे धीरे गिराक वधी विया हुन सां मुंहिंजे धंधे जी कमाई वधी वेई ऐं इहो शुरू शुरू में कई हुई पोइ त हाणे डिजिटल ज़माने ते असां इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब हिन जॻहयुनि ते बि इश्तिहार कंदा आहियूं पंहिंजे धंधे जी